हँ बाजू कोन मोबाइल खराब यऽ कोन मोबाइल खराब छै तऽ मोबाइल देखेबै तहन ने हेतै ठीक छै पाँच मिनट टाइम दिअ मोबाइलके डिसप्ले फूटल अइ आओर मोबाइलके चार्जिङ्ग पिनो काम नहि कऽ रहल अइ

अहाँकेँ मोबाइलमे पंद्रह सएके खर्चा लागत डिसप्लेओ खराब अइ ने अहाँके ई मोबाइलके डिसप्लेओ खराब भऽ गेल अइ एक सए दू सए रूपैआमे डिसप्ले अबैत छै मोबाइलके एक सए दू सए रूपैआ मे कोन डिसप्ले अबैत छै से तऽ हम बुझलहुँ जे बनाबऽ लऽ देल तऽ अहाँकेँ सामनेमे देखा रहल छै ने डिसप्लेमे देखियौ लाइनिङ्ग आबि रहल छै लाइनिङ्ग एनामे अगर चलत अहाँकेँ तऽ हम एनाहितेमे भऽ जेतै सए रूपैआ चार्जिङ्ग पिनके लागत चार हम अहाँकेँ चार्जिङ्ग पिन बना देब

से एक सए रूपैआ मे कथी हेतै से कहिऔ ने डिसप्ले जे खराब छै ओ तऽ डिसप्ले एनाहितेके एनाहिते रहत एहिमे डिसप्लेमे हम चेंज नहि कऽ सकैत छी किछु चार्ज हेतै तहने ने पैसा देब अहाँ हमरा हँ देखबै एकदम देखि लेलिए कि अहाँ दश मिनट टाइम दियौ ने हम सब देख लै छी देखू अहाँके मोबाइल बनि गेल लेकिन सिर्फ चार्जिङ्गे पिन बनल अइ मोबाइलके डिसप्ले हम नहि बनेलहुँ हँ

ठीक छै राखू